औ आङो दिनैहाय नंगौ आं बेरायनो सानो गुबुन हादरफोरखौबो नायनो सानो दिनै जे आं सासे भारत हादरनि सासे नागरिख हिसाबै आंहा माने गोसो दङ माने बेरायनो थाखाय एबा नायनो थाखाय आं सानो दिनैहाय आंहा गोबां दिनैहाय बेरायनो लानाय आसनिफोर दंमोन नाथाय थोजासे नङा बेनि थाखायनो आं गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हायाखै अब्लाबो आं दिनै गोसो दिनै आं थांनो सानदों माने आंनि मस्ट मोजां मोननाय थांनो साननाया आं जाबाय थायलेन्डआव माखासे थायलेन्डनि माखासे थानाय बिसोरनि स्पिसियेलि बिसोरनि माखासे जानाय आयथेम फुड बेफोरखौ आं मोजां मोनो जेरै बिसोर माखासे बयल खालामनाय एबा माखासे जानाय आयथेमफ्रा बिसोरनि थाखायहाय बिराद जोंनि ट्रायबेल हिसाबैहाय जों दिनैहाय रिलेटेड जोङो थायलेन्डजोंहाय बेनि थाखायनो आं थायलेन्डआवहाय आं थांनो गोसो बिसोरबो जोङो ट्रायबेल हिसाबैहाय जों माखासे इसे मिलाय लायनाय हारि हिसाबैहाय बेनिखायनो आं बिसोरनि माखासे थानाय बिसोरनि जानाय बिसोरनि खाल्सार बिसोरनि माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ नायनो थाखाय आं दिनै बेक्ति हिसाबैहाय आं आंहा गोसो दङ नाथाय जोङो दिनैहाय जों भारत हादरनि जानायलाय जोंहाबो गोबां जोंहा ट्रायबेलफोर दं आरो ट्रायबेलजों लोगोसे जोंहा गोबां दिनै स्टेटफोर दं स्टेटफोरजों लोगोसे जोंनि जानाय थानायफोरा जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जोङो ट्रायबेलफोरनि जानायफ्रा जों माखासे बयल खालामनानै जानाय एबा जों माखासे दिनै अमा बेदर जानाय साम' जानाय आरो सबाइ जानाय आरो खांख्राइ गोबां जोंहा जानायफ्रा दिनैहाय बेलेग बेलेग रोखोमनि जोंनि भारत हादरावनो थिग बिदिनो जोङो दिनै माने जोङो चायना जोङो बेबायदिनो जोङो थायलेन्ड हिसाबजों जों मिलायो जोंनि जानायफ्रा बिसोरनि जानाय आदरस'फ्रा फुडफोरा आयथेमफ्रा जोंनि ट्रायबेल जोंनि बर'फोरजों एसे सिमिलार एबा इसे मिलायनाय जेरैहाय बिसोरबो गोबां दिनै बयल जायोना बेदरफोर जायो जेरै बयलखौ बयल खालामनानै जायो बिसोर अमा जायो आरो गोबां दिनै बिदिनो माखासे जोंनि जानायफोरखौ बिसोरबो जायो आरो जोंबो बिसोरनि जानायखौ जायो आरो गोबां दिनै बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांजों जों नेचारेलजोंहाय जोङो गोरोबनायलाय बिसोरबो दिनैहाय माखासे दिनै हाग्रा बंग्रानि रोदाफोरखौ जायो जोंबो बर'फ्रा दिनै हाग्राजों थाफानायलाय जों हाग्रानि रोदाफोरखौ जों जायो आरो गोबां दिनै बिलाइफोरखौ जों जायो आरो गोबां बिफांफोरनिफ्राय जों दिनै माखासे मोननाय बिनि माखासे मेन सर्सफोरखौ लानानै जों जायो ओंखायनो आं दिनै चायनाखौ आं भिजित खालामनो सानदों आरो लुबैदों माखासे बिसोरनि थानायफ्राबो जोंनि बर'फोरबायदिनो आरो बिसोरनि गोबां दिनैहाय मा होनो थायलेन्डफोरनि माखासे दिपफोर दं बे दिपफोरखौ आं नायनो गोसो माने बिसोरनि दिपफोराव एबा दैफोराव गोबां दिनै बेबायदिनो माखासे गेलेग्रा बुस्तुफोराव जेरै बटफोर दं आरो गोबां बटिंफोर दं आरो जाहाज नावफोर दं दिनै बेफोरखौहाय आं दिनैहाय बेक्ति हिसाबै आं नायनो गोसो जादों माने आङो बेक्ति हिसाबै दिनै बेबायदि दैफ्राव गेलेनो मोजां मोनो आरो गोबां दिनै नावफोर गाखोनो थाखाय आं मोजां मोनो आरो दिनै जाहाजबो गाखोनो थाखाय आं मोजां मोनो आरो बेबायदि दैफोरावहाय सानस्रिनो एबा दैफोराव गेलेनो थाखाय आं मोजां मोनो ओंंखायनो दिनै थायलेन्ड हिसाबै गोबां दिपफोर दं हिसाबै गोबां लैथोफोर दं हिसाबै आं दिनै सायनाखौहाय आं नायनो थाखाय आं हायथायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि नायनो थाखाय हास्थायनायजों लोगोसे गोबां दिनै जोंनि जानायफ्राबो जों थायलेन्ड हिसाबै जों मिलायो ओंखायनो जोङो जों थायलेन्डआवहाय आं थांनो गोसो जादों आं थांनानै आं बिसोरनि माखासे बिसोरनि माखासे थासारि एबा बिसोरनि गासै माखासे लाइफस्टाइल आरो बिसोरनि माखासे जानाय थानाय आं बेफोरखौहाय आं दिनैहाय माखासे सोलोंनो थाखाय एबा नायनो थाखाय आं लुबैदों मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोर आरो बिसोरनि थायलेन्ड जोङो एसे सिमिलार एबा मिलायनाय जोंनि ट्रायबेल हिसाबजों बिसोरबो ट्रायबेल हिसाबै जों मिलायो ओंखानो बिसोरनि माखासे गाननाय जोमनाय आरो बिसोरनि फुडफोरखौ जों जायोब्ला माने जोंनि बर'फोरजों जों इसे एदजास्ट जानो हायो आरो आरो जेब्ला जोंनि इण्डियाआव फैयो जोंनि भारत हादराव जों दिनै जोंनि नर्थइस्टनि जानाय आरो जोंनि माखासे साउथ इण्डियाफोरनि जानाय जों माब्लाबाबो मिलाया ना बिसोरो जायो गोबां मस्ला मस्लिफोर जायो गोबां दिनैहाय माखासे आयटेमफोर जेरै सिकेन बिरियानि जेरै सामबार गोखै बुस्थु होयो थिंख्लां बे गोखै बुस्थु होनानै बिसोर सामबार खालामो जोंनि नर्थ इस्टनिजों आरो जोंनियाव बे मा होनो बिसोरनि साउथ इण्डियाफोरजों जों गोबां जानायाव जोंहा डिफारेन्स दङ जोङो एदजास्ट जाया ना बिसोरो जोंनि माने साउथ इण्डिया एबा जोंनि साउथ इण्डियान मानसिफ्रा जोंनि नर्थइस्टआवहाय गोबां एदजास्ट जाफैनोहाय गोब्राब जायो जोंबो जोंनि नर्थइस्टनि मानसिफ्रा एबा जोंनि बर' हारिफ्राबो जों दिनै माने थांनानै जों गोबां जानायफ्रावहाय जों एदजास्ट जाहैनो हायाना बेनि थाखायनो जोङो दिनै माने जों ट्रायबेल हिसाबैहाय आं दिनै लुबैदों थायलेन्डआव बेरायनानैहाय बिसोरनि माखासे आयथेमफोरखौ मा मा जायो आरो माबोरै जों दिनैहाय जोंनि बर'फोरजों मिलायो आं बेखौहाय आं दिनैहाय नायनो थाखाय आं हासथायदों आरो लुबैदों आं दिनै भिजित खालामनो मोनोब्ला एबा गुबुन हादराव थांनो मोनोब्ला आं फार्स्ट आंनि थांनांगौ थांखि एबा थारगेटआनो जाहैदों आं दिनै थायलेन्डआव थांगोन आरो थायलेन्डआव थांनानै बिसोरनि माखासे थासारिफोरखौ नायगोन आरो बिसोरनि माखासे फुड जाग्रा आयथेमफोरखौ आं दिनै नायनो सानदों आरो नायनानैहाय जोंजों माबायदि दिनैहाय मिलायो आं बेफोरखौसो नायनो थाखाय आंहा गोसो दङ आरो दिनै सम मोनोब्ला एबा खाबु मोनोब्ला आं दिनै थायलेन्डआव थांनानै आं दिनै बे गासै माखासे आयथेमफोरखौ नायनानैहाय आं सोलोंनानै फैगोन आरो बिसोरनि थानाय जानाय बेफोरखौ गासैखौबो आं दिनैहाय फल' खालामफैनो सानदों आरो आरो जोङो दिनै माबायदि थायो आं बेखौहाय इसे मिथिनो लुबैदों ओंखायनो आंनि थांखियानो जाहैबाय आं थायलेन्डआवहाय आरो बिसोरनि थानायफोरखौ आं मोजां मोनो आरो बिसोरनि गेलेनायफोरखौ आं मोजां मोनो आरो बिसोरनि गासै बथिं खालामनाय एबा नावफ्राव थांनायफोरखौ आं मोजां मोनो आरो बिसोरनि गासै माखासे माबाफोरखौहाय आं दिनै मोजां मोनो बेनिखायनो आंनि गोसोआ दिनै थायलेन्डआवहाय आं गोसो जादों